सत्रह फरबरी उन्नीस सए पैंसठ उन्नीस फरबरी उन्नीस सए अठासी दस जुलाई उन्नीस सए नबासी एकतीस अगस्त उन्नीस सए बिरानबे एक अप्रिल दू हजार सोलह